ہمارے بہار میں کسی طرح کا کا فتنہ فساد نہیں ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں ہمارے بہار کے اندر میں مسلمان بھائی اپنا مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تسبیہات پڑھتے ہیں اور پانچوں وقت نماز ادا کی جاتی ہے ہندو بھائی مندر میں عورت مرد مل کر کے اپنا بھجن گیتا رامائن پڑھا جاتا ہے چرچ بھائی کرسچن جو ہوتے ہیں وہ اپنا پڑھتے ہیں کہیں کی کسی طریقہ کا فتنہ فساد نہیں ہے ہم لوگ آپس میں شادی ہو یا مرتیو ہو سب آپس میں مل جل کر کے ایک رہتے ہیں اور وہ میرے یہاں رہتا ہے ہم اس کے یہاں رہتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں ایک لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی دوسرا ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اسی طریقے سے من مزاج بن کر کے اور ابھی تک چل رہا ہے کی طریقہ کا دقت نہیں ہے اور کا نام ہے جو ہوتا ہے بریلوی ایک ٹھو ہے اس کا مجارور وغیرہ ہوتا ہے وہاں میلا لگتا ہے وہ میں سب بھائی مل کر کے میلا میں وہ رہتے ہیں مناتے ہیں اور آرام سے نیاز وغیرہ چادر وغیرہ سب چڑھاتا ہے عرس لگتا ہے کہیں کسی طرح کا دقت نہیں ہمارے یہاں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہے